आइकाल्हिके जे युवा छै ओ सबसँ पहिने तऽ मोबाइलमे बहुत ज्यादा बरबाद भऽ रहल छै तऽ हम ओकरालए इएह कहै छिए जे कि नाम छिए कमसँ कम सुबहोमे उठिकऽ एक दुइ घण्टा जे छै व्यायाम जरूर करबाके चाही दौड़लाके चाही एहिसबसँ सेहत बनै छै आओर आगाँ एखन कि नाम छिए युवा बहुत ज्यादा अथी नहि देखलकै हँ तऽ कमसँ कम वएह पछिला पाँच छओ साल देखलकै एहिमे बीचमे जे कोरोना आबि गेलै तऽ ओहोमे सबके स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़लै हँ तऽ हमरा इएह कहैके जे सब युवाके चाही ई दौड़बाके चाही ताकि अपन हेल्थके आओर अच्छा कऽ कऽ